जय झूलेलाल भेण अचो अचो झूलेलाल टूअर्स एंड ट्रेविल्स लाइ बॉम्बे में भेण जाम मंदर आहिनि पर फेमस इहे टे अथव असां जो जीअं सिद्धिविनायक मंदर थी वियो गनपती बाप्पा जो इस्कान टेम्पल थी वियो असांजे कृष्ण भॻवान जो उन खां पोइ महालक्ष्मी मंदर बि अथव माता रानीअ जो मंदर उहो बि ॾाढो अ उनखे बि माण्हूं देश विदेश मां अची करे उनखे मञींदा आहिनि उते बि जाम सुठी रौनक लॻल हूंदी आहे टे ॼणा आहियूं तव्हां किथे रहंदा आहियो अच्छा त तव्हांजे ॾिसो भेण घर जे हेठां गाॾी ईंदी तव्हां खे घुमाए फिराए करे सॼो बॉम्बे मां दर्शन कराए करे इन मंदरनि जो टिनिनि मंदरनि जो ऐं तव्हां खे घर ताईं राति जो गाॾी छॾींदी इन जा मां ॿियनि खां त पंज हज़ार वठंदो आहियां पर तव्हां पंहिंजी सिंधी भेण आहियो त टे हज़ार ॾिजो टिनि हज़ारनि में मुंहिंजो डीजल पेट्रोल मुंहिंजो बाक़ी टोल ऐं पार्किंग तव्हां भरींदव हा भेण तव्हां टेंशन न कयो हिक ॾींहं में मां तव्हां खे टेई मंदर घुमाईंदुमि सिद्धिविनायक मंदरु जेको गणपतीअ जो मंदरु आहे बॉम्बे में हेॾो फेमस आहे दादर में उनजी एॾी मान्यता आहे एॾा एक्टर ईंदा आहिनि उते उन खां पोइ इस्कान टेम्पल में बि घणाई तव्हां देश विदेश मां अंग्रेज तक उते ईंदा आहिनि महालक्ष्मी आहे असांजो फेमस मंदर त तव्हां खे सभु ऐं उन खां पोइ जे टाइम बचे न त तव्हां हिकु ॿ प्वाइंट ॿियूं बि घुमाईंदुमि हा तव्हां टेंशन न कयो हितां हलण खां पोइ मथो टेके करे तव्हां जिते चवंदव उते मंझंनि जी मानी करे वठिजो भली ईंदे ईंदे राति जो बि तव्हां खे कहिड़ी होटल में खपे मां बीहारे छॾींदुमि सुठियूं होटिलूं ॿ टे ॿुधाईंदुमि उते राति जी मानी करे छॾिजो हा हा तव्हां चिंता न कयो तव्हां बि मुंहिंजे हिकदमि ईअं घरु परिवार वांगुरु आहियो जी जी भेण मां तव्हां खे पंहिंजो समुझी करे ई टे हज़ार रुपया ॿुधायो न त त मां ॿियनि खां पंज हज़ार वठंदो आं ऐं तव्हां खे काई बि तकलीफ़ अचणु न ॾींदुमि तव्हां आराम सां गाॾी साइड में बीहारींदुमि जेतिरी देरि तव्हां खे खपे तव्हां अराम सां दर्शन पाणी करे करे तव्हां अचिजो उन खां पोइ असां ॿी जॻहि ते हलंदासीं वञणु महिल बि मंझंनि जी मानीअ लाइ मां तव्हां मूंखे ॿ टे होटलूं मां तव्हां खे ॿुधाईंदोमांव जिते चवंदव मां बीहारिंदोमांव राति जी मानीअ लाइ बि मां बीहारे छॾींदोमांव अह सुबुह मां अठें बजे अची वेंदोमांव राति जो तव्हां खे यारहें बजे वापसि गाॾी घर छॾींदी जी जी मां सुबुह जो पहुची वेंदुमि तव्हां मूंखे जेको आहे हाणे एड्रेस ॿुधाए छॾियो त मां लिखी थो वठां सुबुह जो गाॾी अची वेंदव जय झूलेलाल भेण जय झूलेलाल